सुपौल जिलाके मुख्य फसल अछि तीनगो फसल भेलय एगो धान उपजायल जाइत छै एगो गेहूँ एगो मूँगके दाल आओर मक्का भी उपजायल जाइत छै बाद बाकी मुख्य तीने गो फसल मानल जाइत छै जे छै से धानके फसल भेलय नऽ सभसँ पहिले धानके फसलके लेल बिरारके बोअल जाइत छै बिरारके बोअके लिए सभसँ पहिले खेतके थोड़ा सा हिस्सामे जोतल कोड़ल जाइत छै ओहिमे फेर धानके जे छै बिरारके बिआ छै न ओहिमे छींटल जाइत छै फेर ओ जे छै न थोड़ा थोड़ा बड़ा होइत होइत बिरार बनैय छै बिरार जब होइत छै न अभी भादवके समयमे फेर खेतके जोतल जाइ छै कदवा करल जाइ छै फेर ओहिमे धान रोपल जाइत छै धान रोपयके बाद फेर करीबन दू तीन महीना दू महीना लागि जाइत छै एक डेढ़ महीना बड़ा होइत छै तऽ ओकरा काटिके फेर दौनी करैत छै दौनी कैकऽ फेर ओकरा एकट्ठा कएकऽ फेर ओकर जे छै न मण्डीमे लाओल जाइ छै अनाजवाला मण्डीमे ओहिमे जे छै कई बार पानीके वजहसँ बहुत नुकसान भी भए जाइत छै पानी आबय छै तऽ दहा गेल आ कई बार भइयो जाइ छै तऽ किसान छै फिर भी किसान अपन जे अथी छै किसानके हमर जे फर्ज छै ओ तऽ करय पड़ैत छै तऽ करलु तऽ कोनो बार घाटो लागि जाइ छै कोनो बार जे छै भए जाइ छै तऽ किसान अपन मण्डीमे लय गेल तऽ मण्डीमे लय जाइके बाद जे छै वएह फसल कभी तीस रुपैआ पैतीस चालीस रुपैआके रेटमे बिकल तऽ जे भैल्यु होइत छै सन्तुष्ट करय पड़ैत छै हमरा सभके आओर गेहूँके लेल तऽ पहिले गेहूँ सुखाड़ीके समयमे भए जाइत छै गेहूँ भी गेहूँ भी उपजायल जाइ छै सुखाड़ीके समयमे गेहूँके लेल फिर भी पहिले जोतय पड़ैत छै फेर ओहिके बाद गेहूँके बीज डालय पड़ैत छै फेर पटायल जाइत छै ओहिमे पटाबयके बाद फेर ओहिमे खाद डालल जाइत छै फेर ओहो उपजय छै तऽ ओकरो फेर काटिके दौनी कयकऽ बहुत तरहके बात करय पड़ैत छै तऽ ओहिमे कई बार भए गेल कइ बार नहि भेल तऽ किसान आदमी छी अपन करय छियै तऽ गेहुँओमे भी वएह रेट मिलय छै तीस रूपए पैतीस रूपए चालीस तक गेल एहिसँ जादा नहि मिलय छै तऽ किसान आदमी छी जे भी छै अपन दिल पर राखिके करय छियै जे हमर दायित्व बनय छै ओहिके बाद मूँगके फसल भए गेल मूँगके फसल जे छै गेहूँके टाइममे जे छै से कुछ आदमी अपन मूँग केलक कुछ आदमी अपन गेहूँ अथी गेहूँ केलक मूँगके फसल भी मूँगके फसल जादातर हमरा सभके बर्बादे भए जाइ छै किआकि बारिशके टाइम भए जाइ छै बारिशके टाइममे अबरी दा मूँग भेलय जतय भी भेलय सब बर्बाद भए गेलय बारिश एतना भेलय पहिले तऽ धूप केलकय धूपके बाद जब बारिश भेलय तऽ जला देलकय पूरा खतमे भए गेलय तऽ मूँग हमरा सभकेँ ओहन नहि भेलय तऽ किसान आदमीक जे भी छै परिस्थिति झेलय पड़ैत छै